आं जेब्ला जिगु बोसोर जायो अब्ला आं जुलि जायो आं जुलि जानाय आंनि फिसाइया जोबोर जौ फाग्लामोन बिनि जौ लोंनायखौ आं धोरोमनि हाबा मावनानै धोरोमनि हेफाजाब लानानै आं आंनि फिसायनि जौ लोंनायखौ बन्द खालामबोनो हादों आरो बिनि उनाव नै बोसोरनि उनाव आं जेला सासे फिसा हौवा मोनो बे समाव आं जोबोद लोमजादोंमोन बे आंनि लोमजानायखौबो आं आं आबाद मावनानै आबादनि आबाद फान्नानै आबादनि रांजोंनो आं आंनि बेमारखौ नायनानै आं बारग'नो हायो बेमारनिफ्राय आरो जेब्ला आङो जिब्रै आंनि फिसालाया जिब्रै बैसो जायो अब्ला आरोबाव आं सासे फिसा हौवा मोनबावनाय जायो बिनि उनाव आङो आंनि फिसाफोरनि फरायनायनि थाखाय आंहा जोबोर जेंनायाव गोग्लैयो आं आबाद मावग्रा आबादारि हिसाबै आङो आबादजोंनो आंनि फिसाफोरखौ लासै लासै फोरोंनो नाजायो आरो दिनैसिमबो आं फिसाफोरनि फरायनाय नांगौ बादि थाखा फैसाफोरखौ आंनि आबादनि दारैनो आं आबाद फान्नानै बे रांजोंनो आं फोरोंगासिनो दङ आरो आं दिनैसिमबो संसार जानायाव बे आबाद मावनायजोंनो जिउ खांनो राहा लामा मोन्नो हायो आंनि फिसाइयाबो दिनैसिम देहा बांद्राय मोजां नङाब्लाबो आबाद मावनानैनो जिउ खांगासिनो दङ